जी हाँ मैं बताना चाउँगी जैसे एक युवा कोई लड़का है जो की बैंक से पैसे निकालने के लिए गया हुआ है तो मैं उसे जरूर ये अगर उसे कोई परेशानी हो रही है पैसे निकालने है वो नहीं निकाल पा रहा है पैसे कैसे बैंक में निकालना है तो मैं उसे पूरी प्रक्रिया बिल्कुल बताना चाहूँगी उसकी हेल्प करना चाहूँगी पूरी तरह से और यदि वो ए टी एम से पैसे निकालने के लिए गया है तो मैं उसे उसमें भी मदद करूंगी अगर वो नहीं कर पा रहा है उसे ए टी एम से पैसे नहीं निकाल पा रहा है तो मैं उसको बताऊँगी की वो अपने कार्ड के थ्रू जो ए टी एम कार्ड है उसके थ्रू वो ए टी एम से पैसे निकाल सकता है वो अपने जो कार्ड का ज़ो पिनकोड है वो उसमैं जैसे डाइल करेगा तो उसमें कभी ऑपसन आएंगे की सेविंग मनी है सेविंग आकॉउन्ट है उसमें से पैसे उसे निकालना वो चाहता है तो वो उस पर क्लिक करे फिर अपना पिनकोड उसमें अप्लाइ करे और उसके बाद जितना अमौउन्ट उसको निकालना है वो उसमें अप्लाइ करे तो ओके करने पर उसके जो पैसे हैं वो उसको मिल जाएंगे तो इस तरह से मैं उसकी सहायता जरूर करना चाहूँगी